पूर्णियाँमे जलवायुके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै जेना कि तीन गो सीजन होइ छै ठण्डी गर्मी बरसात तीनोमे बढ़िआँ आदमीके जीवन ठण्डीमे तऽ ठन्डे लागै छै गर्मीमे गर्मिये लागै छै गर्मीमे पङ्खामे रहै छै एसीमे रहै छै ठण्डीमे जूता मौजा वगैरह सब पेहैनकऽ रहै छै आओर बरसातमे तऽ रेन कोट लए लै छै जूता लए लै छै ई सब पहनकऽ रहै छै आओर सर्दी बरसातके सीजनमे तऽ मूरै सब्जी ठण्डी भी उपजै छै भिन्डी तऽ फरवरीमे इकट्ठे अगस्त तक उपजिते रहै छै आओर बरसात ठण्डीके मौसममे बन्धा गोभी फूलगोभी ई सबभी बहुत जादा अधिक मात्रामे उपजै छै उबजै छै जे उबजै छै ऊ होलै मेन सीजन ओकरामे सब चीज सब बढ़ियाँ रहै छै ई जे पहिने अगातमे बन्धा कोबी सब निकालै छै ई सब खाली दबा मारि मारि कऽ निकालै छै ई सब जितना खायलासँ फायदा नहि करतै ओतना हानिये करतै

खाय छै आओर की करतै दैनिक दिनचर्या जीयै छै अपना बढ़िआँसँ तब परवर्तन भी बहुत होइ छै